ہلو السلام علیکم ہائے یسریٰ سب خیریت ہے ہاں الحمد اللہ میں بالکل ٹھیک یار وہ مجھے پوچھنا تھا کہ تم نے جو مجھے پرانی دلّی میں ایک ریسٹورینٹ بتایا تھا کیا نام تھا اس کا اسماعیل دربار یار وہ مجھے نا اصل میں میرے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے لئے مجھے کچھ کھانے کے لئے آرڈر کرنا تھا ہاں ہاں وہ جو تم بتا رہی تھی نا مجھے تو یار مجھے تو پہلا سوال یہ پوچھنا تھا کہ ان کے یہاں کون کون سے آئٹمز ہوتے ہیں اچھا ویجٹیرین بھی ہوتا ہے اور نان ویجیٹیرین بھی ہوتا ہے چائنیز بھی اویلیبل ہے وہاں پہ اچھا چائنیز بھی مل جاتا ہے تو یار میں یہ پوچھ رہی تھی کہ وہ اچھا مطلب ان کا مینیو ہم آن لائن چیک کر سکتے ہیں اچھا تو یار میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ان کا کھانا جو اگر ہم نان ویج ان کے یہاں سے آرڈر کریں تو وہ کا کھانا حلال ہوتا ہے نا کسی طریقے کا کوئی شبہ تو نہیں ہے نا دیکھ لو اگر میں تم پر یقین کر کر ہی اس کو آرڈر کروں گی اگر تم مجھے اعتماد میں لے لو تو ہاں ہاں کیونکہ میں نا ایسے کوئی رسک نہیں لیتی کچھ نان ویجس اگر مجھے باہر سے کچھ کھانا ہو تو اچھا اچھا ہاں ہاں تم بتا رہی تھی نا وہ تمہاری کزن ہے اس کو وہاں کا ڈش بہت اچھی لگی تھی کیا نام تھا اس ڈش کا اچھا چکن افغانی اچھا اچھا اچھا کیا پرائز رہتے ہیں اس کے اچھا اور یار وہ یہ بتاؤ مجھے وہاں پہ ڈائننگ سسٹم بھی ہے اچھا تو اس کے کیا چارجیز رہتے ہیں اچھا چارجیز تو چلو مناسب ہی ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر میں چائنیز وغیرہ آرڈر کروں تو چکن چاؤمن زیادہ مرچیں وغیرہ تو نہیں ہوتی نا اس میں کیونکہ یار یہ جو میرے کزنس وغیرہ ہیں نا یہ لوگ زیادہ مرچیں وغیرہ نہیں کھاتے اچھا فون نمبر بھی ہے ان کا اچھا چلو ٹھیک ہے میں تم سے یہی پوچھ رہی تھی ٹھیک ہے ہاں ہاں ابھی تو کھانے میں وقت ہے نا ٹھیک ہے تو میں ابھی آرڈر دے دیتی ہوں تو ایک گھنٹے میں آ جائے گا نا تقریباً چلو صحیح ہے ٹھیک ہے انشاء اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو پھر ملاقات ہوتی ہے خیال رکھو اپنا ہاں ہاں ابھی آرڈر کر رہی ہوں بس جو جو تم نے بتایا وہ ہی کروں گی ٹھیک ہے چلو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کیسا ہے وہ چلو صحیح ہے اللہ حافظ